साढ़ा जेह्ड़ा भारत बिच्च बक्खरा बक्खरा मोसम ऐ अगर गल्ल कीती जा भारत इत्थै बक्खरा बक्खरा वक्त उप्पर बक्खरा बक्खरा मोसम रौंह्दा ऐ जियां हून बरसांत दी गै गल्ल कीती जा मोसम जेह्दा ऐ एह् साढ़ा मोसम जेह्दा ऐ साढ़े भारत दा एह् इक इ'यां गल्ल कीती जा मौनसून जेह्ड़ा ऐ एह् साढ़े अरेबियन समुंदर बिच्चा औंदा ते पूरी भारत दे उप्पर बरखा करदा ऐ बक्ख बक्खरी जगह् उप्पर बक बरखा करदा ऐ ते बक्खरा बक्खरा टैमै दी गै बरखा करदा ऐ साढ़ा जेह्ड़ा भारत दा चढ़दा पास्सै ऐ उत्थुआं एह् शुरू होंदे न ते फ्ही एह् साढ़ै जम्मू एंड कश्मीर आह्ली साइड औना शुरू करदे न इत्थै एह् जम्मू एंड कश्मीर बिच्च जुलाई दे म्हीनै बिच्च पुजदे न पूरा अगस्त म्हीना जेह्ड़ा ऐ पूरा अगस्त म्हीना बरखा गै करदे न जियां साढ़ा जेह्ड़ा चढ़दा पासा इत्थै बरखा होंदी जम्मू कश्मीर जियां एह् जम्मू कश्मीर बिच्च जेह्ड़ियां उच्चियां उच्चियां प्हाड़ियां न जियां साढ़ै गल्ल कीती जा जम्मू कश्मीर च पीर पंचाल जेह्ड़ा हिमालय दा जेह्ड़ा जेह्ड़ा हिस्सा न एहदी बजह कन्नै एह् जेह्ड़े हैन मौनसून जेह्ड़े बदल न एह् टकराइयै ते बापस होई जंदे न ते अग्गै एह् नेईं जंदे न जियां हून इक गल्ल कीती जा दूजै दुए पास्सै गल्ल कीती जा जेह्ड़ा साढ़ा राजस्थान एरिया ओह् साढ़ा उत्थै रेत गै रेत गै छड़ी उत्थै जेह्ड़ी ऐ कोई बी बरखा नेईं होंदी ऐ इ'यां हून गल्ल कीती जा दुए पास्सै गल्ल कीती जा जेह्ड़ा दक्खन प्लैटू ऐ उत्थै जेह्ड़ी बरखा ऐ ओह् सिर्फ मौनसून दे टैम उप्पर गै होंदी ऐ होर जे मौनसून दे टाइम उप्पर गै होंदी ऐ ते होर उत्थै जेह्ड़ियां साढ़ै दक्खन प्लैटू बिच्च जेह्ड़ियां दो दरेआ न उत्थै जेह्ड़े साढ़े नर्मदा ते तापी उं'दै बिच्च जेह्ड़ा ऐ छे म्हीने गै पानी रौंह्दा ऐ छे म्हीने ओह् सुक्की पौंदियां रौंह्दियां न ओह् कि'यां रौंह्दियां छे म्हीने सुक्कियां क्योंकि ओह् जेह्ड़ा हैन ओह् साढ़ै मौनसून उप्पर गै डपैंड रौंह्दियां न अगर उंदे बिच्च बरखा होग ते पानी होना बरखा गै नेईं होङन ते पानी कुत्थूं औना उं'दे च